ओइ आङो माबालै नैबे मनस'रगावनि नों माबा बे टेक्सि द्राइभार नङा होनबा औ आङो गाबोन ओरै नैबे थिनालिनिफ्राय रुनिखाथासिम नोंखौ बे नोंनि टेक्सि जों एसे गथ'फोरनाव एसे बेरायलाहैनो नागिरदोंमोनलै दा आङो बे थिनालिनिफ्राय सामथाइबारिसिम बेसेबां लागोन बेखौसो नोंनाव सोंहरदोंमोन औ औ औ बेनिफ्राय दा

अ अ बे माबानिफ्राय अ

दा बे लामाफोरखौबो सोंहरनाय जादों आरो नोंनाव लामायाथ' माखासे गाज्रियानो जाहैबाय जेनेबा गाबोन फुंनि नयथाफ्रावनो थांनोसै होनबालाय नोङो गाबोन फुंनि नयथायाव नोंनि टेक्सि खौ लानानै फैदो गाबोन फुङाव जों ज' रेदि जानानै थांसै माने बेथिं गथ' दं नालाय बे गथ'फोरनिसिम एसे बेरायलाहैनो नागिरदों आरो नों गाबोन लानानैल' फैदो नयथासोआव औ औ